आङो दख'ना आगार गुबै दङ नोंना दख'नाया मायदि गोनांनिखौ हरदो बेसेबां नांगोन दे लानोसै औ दे

औ औ खोनादों खोनादों औ औ दे मास स्राइसनिखौ हरदो गांसे मायदि औ मायदि

मायदिनि गांसे हरदो मास स्राइसनि गांसे हरदो स्राइसआ बेसेबां दामालाय दे बेखौ गांसे बेखौ गांसे लानोसै औ बेखौनो लानोसै गांनै लानोसै आं औ

दे औ औ दे जागोन गैया खुनुरुखुमसो

खुनुरुखुमसो बायदों बेखौबा बेखौबा बोरमा मानै खोनाबाय बेखौबा बोरमा मानै फानहरगुलायदों आङो

खुनुरुखुम खुनुरुखुम बायना लानसै औ औ जा दं बेखौनो गाननांगौ गिजि गोफोन गानना थानो बोरै बालायलाङो औ औ

औ औ जानायसै दे दे औ